होटलसँ जइसे खाना मङ्गाबै छियै हम सभ होटलसँ खाना मङ्गाबै छी तऽ कहलियै ऑर्डर करलियै दालि भात आ सब्जी यहि सभ ऑर्डर मङ्गेलियै आ नहि तऽ कभी काल मीट चावल भी मङ्गा लेलि कभी काल रोटी मीट मङ्गा लेलि आ चिकन बिरयानी मङ्गा लेलि चाट पास्ता ईसभ भी मङ्गा लेलि खाइके मन जो भेले से ऑर्डर करि देली तऽ लेट वएह पुछलीह लेटसँ लगते कि इतना लेट किया कयले छी तऽ आ एहिसँ पहले भी मङ्गेले रहै छी तऽ कहलि कि कुछ छूट वूट करु क्यूँकि छूट वूट कनिटा करु कि इएह सभ बात छै इएह सभ कहलि तऽ छूट किछु करि दै छै छूट करि दै छै आ घरके खाना खाइते खाइते बोर भऽ जाइ छी तऽ होटलसँ मङ्गा लै छी ऑर्डर कैरिके कहलियै किछु अच्छा चीज मङ्गाके खाइ लै छी पनीर चिल्ली है यहि सभ मङ्गा लेली सँ बात छियै